औ आं मेलेमारि महरै फेर फाथिनाय गांसे बिजाब फरायबाय बे बिजाबा जोबोरैनो मोजां बे बिजाबखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ जिगुजौ स्निजिबा माइथायाव सेबखांदों बे बिजाबनि मुङानो जादों अख्रां गंसे नांगौ बे अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइ बिजाबाव बर'नि जि नासयनाय गादबजानाय बेनि सावगारिफ्रा रोखा रोखायै बेरखांदों बेहाय बिथां लिरगिरिया बेखौनो फोरमायनानै लिरदोंदि बर'फोरा हारिमु बायदिसिना बिथिंफोरावनो गादबजानानै दंमोन बेखौ उदां मोन्नो थाखायनो बिथाङा ओह अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइ बिजाबखौ लिरदों औ बे बिजाबखौ आङो लोगोफोर आरो न'खरनि मानसिफोरजों सावरायो